अमा फिसाखौ दुइ माच बा आह आराय माच बिसां बैसो माचआव बायनानै लाबोनाय जायो अमा गोरलैखौ लाबोनानै जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो आदारखौ दिनाव खन्थाम होनांगौ अमाखौबो जोङो दाबसे जागायावनो खाबाय थानो नाङा दाबसे जागायावनो खाबाय थायोब्ला अमानि देहाफ्रा मोजां जाया गोदान गोदान जायगा खानांगौ आरो बिसोरनि आदार होनायफोराबो दिनाव खन्थाम होनाङो हायो होनांगौ आह आरो मैगं दाखोर दालाफोरखौ एंखुर मुथानै मुथा थामसो होनानै रु रुनानै होनांगौ अब्लानो अमानि साइसथ'आ थाबैनो जाखाङो आरो देरो बिदिनो जोङो मोजां जोथोन लानांगौ जायो अब्लासो जोङो लानायनि फिथाइखौ मोन्नो हायो अमाखौ जोङो आराइ माचनिफ्राइ लाबोनानै जोङो बोसोरसेसो ला लायोब्ला बोसोरसे खालामोब्ला जोङो बोसोराव बिदिनो आथार' उन्निस बिस हाजारखौ जोङो मोन्नो हायो आरो न'फ्राव जोंहा बे अमा फान्नानै मोन्नाय रांखौ संसार जानायाव जोङो बाहायनो हायो आरो जोंहा उननुथि मोनो बिदिनो अमाखौ लानायावबो मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो बेनो आदार होनांगौ बिदिनो

मोसौफोरखौबो बिदिनो मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो आदार होनांगौ आरो हायोब्ला जोङो दाना गुन्दैफोर होनांगौ अब्ला जों अमा मोसौनि साइसथ'खौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो मोसौ फिसाफ्राबो मोजां साइसथ' जायो आरो गायखेरफोरखौ मोजाङै मोननो हायो मोसौआ साइसथ' गैयाब्ला आह आह जोथोन गैयाब्ला मोसौआ गाज्रि जालाङो बेखायनो मोसौखौ अन्नांगौ आदर खालायनांगौ बिदिनो बोरमाफोरखौबो मोजाङै जोथोन खालायनानै लानांगौ जायो बोरमाफोराबो जोंनि संसार जानायाव हेफाजाब होयो लानो हायोब्ला

बोरमाखौबो जोङो मासेयाव टिन हाजार सारि हाजारनि खाथियाव मोननो हायो बेनो संसार जानायाव जोंहा बुहुत हेफाजाब होफायो